क'क्राझार जिल्लायाव आबहावानि सोमोन्दै आं मोनसे बुंनो सान्दों बेरायहैनाय जेनेबा गौरां गार्डेन जेनेबा जेरैबा जेनेबा हाजो हाला थांनाय बैसागुआव दाख्लै जेहाय बाउखुंग्रि बाउखुंग्रि हाजो गाखोहैनायावबो थांदों बयबो जेन'बा जायगा लेथ्रा जानाय गार्डेनावबो थाङो बिदिनो थांनानै बायदिसिना लोंनाय जानाय गाज्रि लामा जायगाफ्रा गाज्रि जायो प्लास्टिक गारनाय मा गारनाय बिदिनो बिदिनो गुबुंले जाजोबो आरो जायगाफ्रानो दाख्लैबो थांबाय आं बैसागुआव हाजो गाखोना बाउखुंग्रि हाजोआवहाय थांबाय आं थांनानै हाजो गाखोहैबाय जौखौबोथ' लानानै थांखादों आं माइब्रानि फिनायखौनो लोंनानै जानानै गाखोहैबाय गाखोहैनानै दाना मा जाबोबाय नयथानिफ्राय ओंखारबोना खुग्लुब खांख्रां जाबोबाय जाबोनानै बिदिनो जौआ एसे फेबायनालाय फेनानै बिदिनो दलद थाबाय आरो ना मिन्थियासैनो आं जेबोआनो बिदिनो बयखौबो जेन'बा ज' ज' बयबो थांनाय मानसिआ बयबो बयबो जौ फेबाय